آپ نے پوچھا کہ کوئی ایسی کتاب پڑھی جس نے نہیں سوچا تھا کہ آپ پسند کریں گے لیکن آخر میں اس سے محبت ہوئی ہے کون سی کتاب تھی کس چیز نے آپ کا ذہن بدلا یہ رہبر اردو کے نام سے رہبر اردو کے نام سے جو ہے نا ایک کتاب ہے میں نے شروع میں نہیں سمجھا تھا کہ یہ جو ہے نا عمدہ ہے لیکن جب بچوں کو میں نے دیا جب بچے جو ہے نا اس سے اردو لکھنا پڑھنا جو ہے نا شروع کرے تو بچے جو ہے نا اس کو اس میں لکھنا شروع کرے اس میں جو ہے نا پڑھنا شروع کرے تو کافی بچے جو ہے نا اس کتاب سے اردو پڑھنا سیکھے اور جو ہے نا لکھنا سیکھے شروع میں نہیں سوچا تھا کہ اتنا زیاہ فائدہ مند ہے لیکن جب جیسے ہی جو ہے نا رہبر خوشنویسی رہبر اردو جو ہے نا بچے پڑھنا شروع کرے تو بچے بہت انٹریسٹیڈ ہوئے اور اس کتاب سے جو ہے کافی بچے اردو لکھنا اور جو ہے نا پڑھنا سیکھے تو اس چیز نے میرا ذہن بدلا